پولیس پولیس داروغہ لن ہم لوگ تو نہیں کچھ جانتے ہیں بہت لوگ سارے کو دیکھتے ہیں پولیس داروغہ لن جاتی ہے زمین بیچتی ہے کوٹ جاتی ہے پولیس داروغہ لن جاتی ہم لوگ سب تو نہیں جاتے ہم لوگ کو بال بچہ جاتا ہے سارے لوگ سب جاتا ہے پولیس داروغہ پیسہ کوڑی دیتا ہے وہ لوگ سب جاتا ہے پولیس لن تھانہ میں کٹھ کچہری سب جاتا ہے ہم لوگ تو اتنا نہیں جانتے نہیں جاتے وہ ہم لوگ کو بال بچہ جاتا ہے سارا لوگ کو دیکھتے ہیں جاتی ہے پولیس داروغہ کوٹ کچہری جاتی ہے تھانہ جاتی ہے زمین جگہ بیچتی ہے ہے ہم لوگ اتنا نہیں جانتے ہیں نہیں جاتی ہم لوگ کو بال بچہ بیٹا اٹا جاتا ہے ہم لوگ نہیں جاتے ہیں پولیس تھانہ کوٹ کچہری نہیں جاتے سارا لوگ جاتا ہے ہم لوگ نہیں جاتے پیسہ کوڑی لوگ دیتا ہے ہوتا ہے پولیس تھانہ جاتی ہے جاتا ہے اتا ہے ہم لوگ اتنا نہیں جاتے ہیں آتی ہیں ہم لوگ کو بال بچہ جاتا ہے اتا ہے کچہری کوٹ کچہری پولیس داروغہ لگا ہم لوگ نہیں جاتے ہاں سارے لوگ جاتا ہے اور کچہری پولیس داروغہ تھانہ کھاتا ہے پیتا ہے پیسہ کوڑی دیتا ہے مار پیٹ کرتا ہے مار پیٹ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے وہی سے سب ہاں کوس کچہری جاتا ہے مار پیٹ کرتا ہے لڑائی جھگڑا آفس تھانہ جاتا ہے پولیس داروغہ سب جاتا ہے ہم لوگ تو اتنا نہیں جاتے آتے ہم لوگ کو بال بچہ جاتا پیسہ کوڑی دیتا ہے اوتا ہے کچ کچہری جاتا ہے